हां तेज तेज नस्सदा हा अऊं ते एह्का में कीता मतलब इसदी कोशिश कीती ते नस्सने कन्नै बंदा रौंह्दा फिट ते हैल्दी ते रौंहदा गै ऐ ओह् ते सारें गी पता गे ऐ ते ठीक ऐ अपनी सेह्त आस्तै ठीक रौंह्दा भाग दौड़ करना